जोंनि कक्राझार जिल्लायाव जायगायारि आरो राजखान्थियारिथ' बांद्राय मोजांबो होनजाया गाज्रिबो होनजाया जोंनि जिल्लायाव माखासे एम एल ए फोरनि मावनाय फोरखौथ' आङो बारा नुनो मोन्नाय जायाखिसै बुङो बाबो गाज्रि मोनो मा होन्नानै बुंनो कक्राझार जिल्लायावबो माखासे गाज्रि माबाफोर खोनानो मोनो राजखान्थिआरियाबो बांद्राय मोजां नङा बायदि मोनो जिल्लानि माखासे एम एल ए फोरखौबो बारा खामानि मावनायफोरखौ नुनो थांनाय जायाखै आरो आरो आं बारा मिथियाबो अब्लाबो आं बुंबाय बारा नुनो मोनाखै होन्नानै जोंनि जायगाथिं'थ गैयायानो जेबो मावफैयाखै बिथां एम एल ए मोनहा जोंनियाव बिथां लरेन्ज इस्लारि दं एम एल ए आ जों थांनायबो जाया आमफ्राय बारा सिनायथि लायनायबो खाथिबाबो आरो बांद्राय खामानि दामानिबो मावनायबो नुवाखै बेनि गुमुरखौबो जों बारा मोन्थिनो मोना राजखान्थि माबा फोरखौ जों बांद्राय मोन्थि खाया जों जाम्बि मानसि जोंनि जिल्लायाव इसिग्राब मोजां नङा बादि आं मोनो कक्राझाराव जायगा जायगा मोजां जायगा जायगा बिदिनो बांद्राय मोजां नङा मा होन्नानै जों बुंनो रोंनो जोंथ बिदिखौ बारा मोन्थिया राजखान्थिनि बिथिं फोरखौथ राजखान्थियाव जों ओंखारनायबो जाया अब्लाबो आं जा खिनि बुंबाय बे फंनैसोखौनो बुंबाय आरो बिथां एम एल ए जों बारा नुजाथि फेरलायनायबो जायाखौ सिनाय लाइयाबो आरो मोजां खामानि मावदों मावाखै जों बेखौबो नुवाखै मावनायखौनो नुखायाखै बिनि थाखाय आं मावाखै खौनो होनबाय दा बुंबाबो गाज्रि मोनो मा होन्नानै बुंबावनो जायगायारि माबाफ्रा उनाव मा बायदि जायो दाथ' जेबो माबायानो गैया मावनायानो गैया नुखायाखैनो जों नुवाखै नालाय नुवाखै होनबाय राजखान्थिखौ जों मोन्थि खायाबो ओंखार फेरैखाय अब्लाबो बे फंनैसोखौ बुंबाय आरो आं जों मावनायखौ नुवाखै नालाय नुवाखै होनबाय बिथां मोनहा उनाव मा बायदि मावलाङो मावलांगोन ना मावलाङा बिनिबो जेबो माबा गैया कक्राझारयावथ' बिदिनोसै बायदिसिनाबो खोनायो जों मोन्थि जोबा आं जेबो बुंनो रोंला आरो बे राजखान्थियारिनि माबाफोरखौ